दुयेंता आडोवपा खातीर हांव करतां ती गजाल म्हणल्यार भायल्यान खंयच्यानय येतकच हात पांय धुवन भितर सरप भाजी फळां खावप जेन्ना तूं हात पांय धुवन घरांत भितर सरता तेन्ना सगळे जे रोगराइ जे जंतू तुज्या हाताक पांयांक लागलेले आसतात ते घरा भायरच आसतात आनी एक नितळ जावन तूं भितर येता भलायकी बरी दवरपा खातीर कांय थळावे मार्ग म्हळ्यार घराचो वाठार आनी घर निवळ दवरप घराच्या वाठारांत तुळशी कोडू निंबू ह्या सारके जंतू नाशक घराच्या वाठारांत झाडां लावप कारण हीं झाडां जेतूनाशक आसात ह्या झाडांनी घर आनी घराचो वाठार खूब बरो उरता जळारां ना जावचीं ह्या खातीर कट्ट्यांनी किंवा जें बिश्टे उदक भरता तें उदक भरपाक दिवपाक नजो कारण जळारां इतलो वायट किडो आनी खंयच ना कारण जळारां हो सगळ्यांत जास्त रोग राय पसरपी असो किडो मलेरिया डॅन्गू ह्या सारके जे रोग जाता ते जळारांनीच जातात ह्या खातीर जळारां जावंक दिवप ना घरांत जर ल्हान भुरगीं आसलीं तेंचे हात पांय धुवप घरांत जल्ले जावपाक दिवप ना दुसरी गजाल जल्ले हे जंतू जेवणाचेर सोडटा ते जावचे नी ह्या खातीर जल्ले जावचे ना अशी जंतू नाशक अशीं कॅमिकल्स बाजारांत उपल्बद्ध आसात तीं हाडप आनी मारप जाणें करून घर आनी घरचो वाठार नितळ आसतलो आनी घर आनी घरचो वाठार जर नितळ आसलो जाल्यार आमची भलायकीय नितळ आसतली